नमस्ते सर हम सरकार के तरफ से सर्वे के लिए मतलब आए हुए हैं तो कुछ जानकारी मुझको चाहिए था बता सकते हैं सर पहले आप अपना नाम बताइए आपका क्या नाम है और आप कितने मतलब आपके फैमिली में कितने मेम्बर हैं फैमिली मेम्बर हाँ कितने भाई बहन हैं आप आप भाई बहन कितने हैं मतलब तीन भाई या दो बहन ऐसे करके और मम्मी पापा ना फैमिली में मतलब जैसे भाई बहन कुछ काम भी करते हैं बाहर में जाके आपके घर में सारे वृद्ध हैं सरकारी जॉब ठीक है अच्छी बात आप सर दोनों से हैं आप लोग खेती खेती भी जानते होंगे आपके घर में खेती कौन कौन करता है मतलब आप करते हैं या आपके बड़े भाई वगैरह हैं अच्छी बात है सर हाँ सर आपके पापा जो हैं पिता जी क्या क्या क्या मतलब चीज उगाते हैं फसल में जैसे गेहूँ मक्का सर इन इन सब मतलब आप ये इस तरह से किन कितना कमा लेते हैं क्या इन्कम होता है ये सबसे लगभग ये सब जानकारी हमको सर सरकार को देना पड़ता है इसलिए ये सब हम क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसे हमको कोई कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन सरकार जो बोलती है हमें करना पड़ता है हम सरकार के मतलब जॉब है अब मेरा तो काम है ये सब कर रही हूँ और घर में आपको मतलब लगभग कितना आ जाता होगा इन सब इन्कम ठीक है सर इतना जानकारी मेरे लिए काफी है हम आपसे बाद में बात करते हैं